जिब जुनारफोर जों न'फोराव ओ फिसियो जेरै जोंनि न'आवबो दं गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार जेरै दाउ अमा बोरमा मोसौ ओ बेफोरखौ फिनानै जों गोबां रांबो खामायनो हायो आरो न'फोराव जों ओ खा जोंना मुलाम्फा जायो आरो जेरै मोसौनिफ्राय जों गायखेर मोनो अमानिफ्राय जों अमाखौ फाननानै रां खामायनो हायो आरो ओ बे बेदरखौबो जों जायो जों अमानिखौ दाउ हांसो बेफोरखौबो जायो ओम बेफोरखौ मोसौखौथ' जों गांसो जाहोनानै फेदेरनो हायो अमाखौबो ओंखाम गुन्दै होनानै दाउ अमा बेफोरखौ ओम बर' आयजोफोरा गोबां ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनानै सोलिगासिनो न'खर सालायगासिनो ओम सैमा मावजिफोरखौबो मोननाय जायो जोंनि न'फोराव ओम जेरै जों गामिनि सुबुं बेखायनो गोबां गुबुन गुबुन ब्रिदनिथ' लाखिनाय जाया जों जोंनाव बांद्राय बिदि फिया सैमाफोरखौ था गामियावथ' गिदिंलाबायनाय ओरैनो थालाबायनाय सैमाफ्रा फैनानै जाफैयो न'फोराव ओंखाम खालाय ओ बिदिनो